नोव्यान जल्माक आयल्ल्या भुरग्याची भलायकी सांबाळची पडटा नाजाल्यार तें दुयेंत पडटा ताचें आंग थोड्या थोड्या वेळान दुगदगीत उदकान पुसूंक जाय ताका थंडी लागची न्हय म्हणून स्वेटर घालपाक जाय ताका सद्दां न्हाणोवपाक जाय सगळें घर डॅटॉलान बरें पुसपाक जाय ताचे कपडे बरें हून हून उदकान पुस धुवपाक जाय जोर आयल्ल्या थंडी जाल्ल्या मनशांनी ताच्या फुड्यान वचपाक जायना दूद दिवपी आवयन बरें पौश्टीक जेवण घेवपाक जाय ताका धरताना दर फावटी हात धुवपाक जाय अशे उपाय आमी करतात म्हणून भुरगें दुयेंत पडना ताची घ भलायकी घटमूट उरता